हय हांव स्कुलां वतालें तेन्ना आमच्या स्कुलांत लायब्ररीन बूक आसताले पूण हांवेन केन्नाच रीड करूं ना पूण जेन्ना हांव कॉलेजीन आसलें तेन्ना मातशे ते मॅगजिन्स येताले ते मातशें हांव पळयतालें